جی ہاں بہت اچھی بات ہے کہ اسکول کے بعد شام کی ٹیوشن اسکول کے بعد شام کی ٹیوشن ہم اس لیے لیتے ہیں کہ کلاس میں جو آپا میم وغیرہ پڑھاتی ہیں تو وہ کچھ ایسے ورڈ ڈال دیتے کچھ ایسے سبزیکٹ پڑ جاتا ہے جو آپا کو مطلب نہیں پڑھا نہیں پڑھا پاتی ہیں وہ ان کو جلدی میں کہیں جانا وغیرہ ہوتا ہے کچھ بھی تو یا تو آپا میم میم پڑھاتی ہیں تو ہم لوگ دھیان نہیں دیتے تو مطلب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو چھوٹ جاتی ہے جو ہمارے تو سمجھ میں آتی نہیں تو اس کی وجہ سے ہم لوگ کوچنگ لیتے ہیں کوچنگ لیتے تو جو ہم اسکول میں کچھ سیکھتے ہیں وہ اسکول میں سیکھ لیتے ہیں اور پھر مطلب یہ اچھی سی بات ہے کہ ہم لوگ اسکول میں بھی تو اس کو کوچنگ میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے وہ جو بات جو بار بار رپیٹ ہوتی ہے وہ ان لوگ کے دھیان میں دغا دماغ میں بیٹھ جاتی کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے اور آب بہت ٹف بھی چیزیں ہوتی ہے جیسے میتھ سائنس انگلش یہ چیزیں بی بہت ٹف ہوتی ہیں تو یہ اسکول میں تو ان کو مطلب آدھا یا آدھا ہی گھنٹے ملتے ہیں پڑھانے کے لا وہ جیسے سمجھاتی ہیں ہم لوگ سمجھ تو لیتے ہیں مگر جس کا دھیان کمزور ہوتا ہے دماغ کمزور ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ پاتا ہے اتنا تو ان کو کوچنگ لیا جاتا ہے اور پھر میتھ وغیرہ میں بہت اور جو بچے کمزور ہوتے ہیں نہیں اتنا سمجھ پاتے تو ان کو تو مطلب کوچنگ بہت ضروری ہے کہ کوچنگ بھی لیں اور کوچنگ سے بھی سمجھے وہ